जिथाम जुन नै रोजा नैजिथाम नै जानुवारि नै रोजा जि जि नभेम्बर नै रोजा बा नैजि एप्रिल जिगुजौ गुजिदाइन बा आगष्ट नै रोजा से